اگر آپ کو کسی شخص کے ساتھ کام کرنا ہو جس کے ساتھ ملنا مشکل ہے تو آپ کچھ مدر مد نظر باتیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کام کرنا ہو جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہیں تو پہلے اس کی مقصد کا معلومات حاصل کریں اس کے لیے افراد کی تصدیق کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں آپ کے کام کے لحا لحاظ سے اہم ہے آپ پروفیشنل یا روایتی پیشہ وری دیکھیں دوسرے کے ساتھ تا تال میل بنائیں اور اس دوران احترام اور تواضع کا اظہار کریں اگر آپ کو کسی سے ملنا مشکل ہے تو کوشش کریں کہ اس موقعے کو سمجھیں اور مشکلات کا سامنا کریں شاید آپ کو اپنے اندر اختلاف قبول کرنے کا مواضع کرنا پڑے لیکن آپ کی ترقی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اس شخص کے ساتھ راہ چلتے وقت آپ اگر اس سے متعلق کسی موضوع پر مذاق کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو معاونت حاصل کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ اس کام کے ذریعے آپ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے اور اپنی پیشہ ورانہ ترقی کریں گے